अभी जैसा कि कुछ महीनों पहले ही गर्मी गई है तब काफ़ी जो हमारे पक्षियाँ हैं वो मर रहे थे चिड़िया कबूतर कौए आदि तो हमने एक अभियान चलाया था जो था घर घर हर घर सकोरा तो उसमें एक सकोरा बनाना था जिसमें यदि वो चाहें तो अकेला पानी रख दें चिड़िया के लिए छत पे या फिर एक छोटा सा घर सकोरा बनाके चिड़िया के लिए अपने छत पे रख दें जिसमें चिड़िया धूप में घूमके पानी पी सके या फिर धूप होने पर अधिक बैठ सके तो मैंने कई सारे सकोरे बनाए अपने स्थानीय पुलिस थाना में दिए हॉस्पिटल में टंगवाए काफ़ी अपने पड़ोसी घरों में दिए तो वहाँ के प्रशासन ने हमारे यहाँ के महा पूज्य ने इस चीज़ से प्रभावित होकर मेरी फोटो अखबार में छपवाई और कुछ समय पहले ही मैं अपने कॉलेज की तरफ से एक खेल प्रतियोगिता में गई थी जिसमें हमारी टीम प्रथम स्थान पे आई थी तब भी मेरी एक फोटो पत्रिका में आई थी